असां जे घर में जेके भाॼियुनि जा छिलिका हूंदा आहिनि उहे मां पंहिंजे घर में ई खाध जे रूप में विझी छॾींदी आहियां ऐं जेके फल घर में खाईंदा आहियूं उन जा ॿिज बि मां पंहिंजे घर में खाध जे रूप में इस्तमालु करे कंदी आहियां ऐं जेके मूं गांइ जो गोबरु हूंदो आहे उहो मां पंहिंजे घर में खाधु ठाहिण जे कम में आणींदी आहियां अहिड़ी तरह मां पंहिंजे घर मां शयुनि सां ई खाधु ठाहिण में कमु आणींदी आहियां छाकाणि त जेके घर में नन्ढियूं नन्ढियूं शयूं हुंदियूं आहिनि उन सां ई मां सां मां पंहिंजे घर में खाधु ठाहिण जे रूप में कमु आणींदी आहियां ऐं जेके ब घर में बचियल शयूं हूंदियूं आहिनि भाॼियुनि जा भाॼियुनि जूं छि्ल भाॼियुनि जा बचियल छिलिका या अन फलनि जा छिलिका उहे आहिनि मां घर में कमु आणींदी आहियां अहिड़ी तरह घर में ई मां खाधु तियारु ठाहिण जी शयुनि सां इन सां इस्तमालु कंदी आहियां जंहिं सां खाधु ठाहिण ठ घर सां घर जी शयुनि मां ई खाधु ठाहिण में सवलाई थी वेंदी आहे ऐं अहिड़ी तरह ॿियनि आहिनि घर में जेके बि नन्ढियूं नन्ढियूं शयूं हुंदियूं आहिनि जीअं गांइ जो गोबरु थींदो आहे ऐं आहे न भाॼियुनि जा छिलिका थींदा आहिनि फलनि जा ॿिज थींदा आहिनि व उन्हनि मां ई मां घर में खाधु ठाहिण जी श आहे न तियारु कंदी आहियां ऐं उन मां ई इन नन्ढियूं नन्ढियूं शयुनि मां ई घर में खाधु तियारु क आहे न ठाहिण जी प्रक्रिया कमु आणींदी आहियां ऐं जे तरह सां असां मूंखे बि घर में इन नन्ढियुनि नन्ढियुनि शयुनि सां ई खाधु ठाहिण में सवलो मिली वेंदो आहे